मैंने भारतीय समाज के विषय में समाजशास्त्र में पढ़ा है भारतीय समाज में पहले नारियों को महत्त्व कम दिया जाता था परिवार जो है वो पुरुष प्रधान था महिलाओं को कोई स्थान नहीं था महिलाएँ घर में खाना बनाना झाड़ू पोछा लगाना घर गृहस्थी देखना यही काम करती थीं तो आज के परिवेश में पहले के परिवेश से बहुत अंतर आ गया अब सरकार नारी सशक्तिकरण पर बहुत जोर बहुत तेज़ बहुत सोच समझ करके प्लान चला रही है और तमाम तरह सुविधाओं नारियों को मिल रहा है जिससे नारी आगे बढ़ रही हैं बहन बेटियाँ पढ़ लिख रें लिख ले रही हैं और अपने को जो है किसी भी विभाग में जाने के लिए तैयार कर रही हैं आज समाज में नारियों को जो स्थान मिला है उसे नारी काफ़ी मजबूत हुई हैं नारी पढ़ लिख करके जो है अपने को ओ उम्दा महसूस कर रही हैं और अपने को समाज में आगे ले जाने का काम कर रही हैं नारियों को तमाम तरह की सुख सुविधाएँ हैं किसी भी विभाग में नौकरी करना या पठन पाठन करना या चाहे सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट हो उनमें हर तरह की सुख सुविधा है अब तो बहुत विभागों में अब तो देखिए सेना में भी उड़ते जा रही हैं और जिससे हम लोगों को जो है हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ा कि यही ज़माना था हम लोगों के बचपना में कि बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे दिया नहीं जा पा रही थी चाह करके भी नहीं जा पा रही थी लेकिन आज जो है वो अपना जो है खुल करके पढ़ लिख री ले रही हैं और तैयारी कर रही हैं और तैयारी करके समाज में आगे बढ़ रही हैं जिससे हमारे देश का हमारे समाज का हमारे परिवार का विकास हो रहा है तमाम सुविधाओं के साथ नारियों की सरकार के भी जिम्मेवारी है सरकार उनके सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं नारी को हर जगह जो है विभाग में छूट है और छूट देने से जो है नारी आगे बढ़ रही हैं इ जिससे हमारे देश का विकास हो रहा है